कामन मिस्टेकां नां कामन गलतियां न जेह्ड़ियां बड्डे सारे सिंगरस करदे न गांदे बाकी के करदे केई कंदे दंद खनकदे ते कंदे के करदे उनें गी बडी ज्यादा तौल पेदी होंदी किश बी कम्म सिक्खने गी बड़ी तौल पेदी होंदी औह् सारा नेई करी सकदे जैह्दे कन्ने केह् होंदा के जह्ड़ी सिंगिंग ऐ ना उसी शैल कन्नै नेईं सिक्खी सकदे बड़े सारे में दिक्खे बच्चे अ'ऊं कालज औंदा हा दिक्खना अ'ऊं वच्चे गी के करदे ओह् फ्ही जंदू कोई बी गरू सखांदा होंदा ते ओह् धयान कन्ने नेई सिक्खदे मोजू लैंदे जां इ'यां गै तौल तौल ह बडं करी ओड़दे इ'यां फटा फट करी ओड़दे दे ते औह्दे कन्नै के होंदा के तुस पूरा ग्यान प्राप्त नेईं करी सकने ते जेह्ड़ा बी कोई बंदां सिंगर होंदा उसी हमेशा बंदा चुप्प चाप शरिफ होना चाहिदा पैहले गुरू दी सुननी ते फ्ही बोलनी पैहले बोलना नेईं पैहले सुनना फ्ही बोलना सगींत इयां गै औंदा कि पैहले बोलना नेईं पैहले सुनना फ्ही बोलना जेहदे कन्नै केह् होंदा के सुनने गै सुनियै गै औंदा संगीत तुसें गी इ'यां गै आई जंदा सुनियै गै बोलना जरुरी नेईं ऐ इन्ना जिन्ना सुनने कन्नै ग्यान प्राप्त होंदा ऐ इन्ना बोलने कन्नै बी नेई होंदा ऐ ते इ'यै किश मिस्टेकां ना किश गलतियां न जेहड़ियां अबाइड करनी चाहदियां इ'नें गी नजर अंदाज करनी चाहिदयां इयै ना कि गुरु सामने उच्ची आवाज करियै नेईं बोलना फ्ही बी जंदू संगीत सुनना ते ध्यान कन्नै सुनना ध्यान कन्नै सुनियै उसी समझना के केह्ड़े बोल कुत्थै प्रयोग होआ दे जि'यां कोई गाना गै एह जि'यां बड़े बड़े कलाकार होई गे मैंहदी हसन साहब जां नुसरत फते अली खान साहब जो के इ'नें गी केह् करना के ध्यान कन्नै सुनना ते दिक्खना के केह्डियां केह्डियां कलाकारियां ना ओह् करदे ते एह् जेह्ड़ियां फ्ही अपनी रिकांडिग करनी ओह् सुननी ते जैह्डिया गलतियां हौआ दिंया उंहे गी सुधारने दी कोशिश करनी अगर तुसे गी लगदा की तुसे अग्गे अपना किश केरियर बनाना ते कुसे गुरु दे चरण बिच्च जाऔ ते उंदी चरण शरण पाऔ ते उं'दे कोला पुच्छो कि भाइ अस केह् करचै ते कि'यां अग्गै अस अपना गला त्यार करचै उ'नें तुसें गी सुनाना के तुस थुहाड़े अदंर सिंगर बनने दी कुश होग कोई क्षमता ते उ'नें सुनाना के तुस केह् केह् रेआज करो ते तुस सिंगर बनी सकदे हो बस इ'यै होंदिया न जेह्ड़ियां कामन गलतियां होदियां जेह्ड़ियां सिंगर करुर दे बिच्च नेई सुनदे गल्ला नेईं सुनदे शांत नेईं होंदे उ'नेंगी जेह्ड़ी सक्सेस